हलो हाँ बोलिए हाँ बताइए कहाँ से बोल रहे हैं कैसी जमीन चाहिए रेजिडेंसियल चाहिए कामर्सियल चाहिए कैसी चाहिए कैसा मतलब चाहिए कितना चाहिए अच्छा हाँ है तो देखिए वहाँ कई रेट है अगर बारह फुट के रास्ते पर लेंगे तो अठारह उन्नीस के करीब मिलेगा आपको और बीस फीट चौड़ी रोड पर लेंगे तो पच्चीस छब्बीस के हाँ और अगर प्लॉट कार्नर का होगा तो उसके रेट आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा आ प्लाट आप देखेंगे तब उसमें प्लाट प्लाटिंग हुआ है कार्नर के प्लाट का रेट अलग है क्योंकी कार्नर का प्लाट दो रास्ता है उस पर एक मेन सामर रोड से है फिर बीस फुट का रास्ता है और एक जगह बात हाँ तो देख लीजिए आ के आ

सारे बिकेंगे तो प्लाटिंग चल रही है आप फोन करिएगा दस दस बजे के बाद ही दस बजे के बाद आप फोन करिएगा रेट कम बेसी का नहीं पहले आप प्लाट देखिए अगर आपको पसंद आएगा तो फिर उसमे देखा जाएगा उन्नीस बीस होगा करने लायक हो जाएगा हाँ अरे रेट पहले हाँ पहले प्लाट तो पसंद आए हाँ वहीं चीज अच्छा जी ठीक ठीक